में रिलैक्स करने गित्तै आसमान दे तारे दिखदी रौह्न्नी आं उ'नेंगी दिखदी रौह्न्नी आं ध्यान लांदी रौह्न्नी ओह्दे कोला मिगी शांति मिलदी और थोह्ड़ा रिलैक्स फील होंदा तारें उप्पर ध्यान करिये मतलब उ'नेंगी बिल्कुल दिखदे दिखदे ते उं'दे च पूरा मगन होई जाना